گوتم بدھ نگر ضلعے کے اندر بہت ساری مقامی آتی کی شکلیں ہیں اور بہت ساری دستکاریاں ہیں جو یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہیں اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے یہ ساری چیزیں تری تاریخ کی بھی تقاصی کرتی ہیں جیسے کہ پولٹری ہے مڈل ویر ہے ووڈ اینڈ ٹوائز ہیں یعنی لکڑی کے کھلونے بھی آپ کو پرانے زمانے کے دیکھنے کو ملیں گے جب ہم لوگ ان ساری چیزوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اتر پریش میں گوتم بدھ نگر ضلعے کی ثقافت اور اس کی تہذیب ثقافت میں جو ترقی ہو رہی ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے یہی گوتم بدھ نگر کی ثقافت اور تہذیب کا پتہ چلتا ہے